सो म्हज्या मता प्रमाण अश्यो दोन टॅक्नोलॉजीस आसात जाचो आमच्या फुडाराचेर खूब व्हड प्रभाव पडटलो पयली म्हणल्यार ग्रीन एनर्जी जाच्या खातीर आमी आतां सद्याक पेट्रोल डिजल वा कोळसो वापरतात जाका लागून प्रदुर्शन जाता ओके आनी त्या प्रदुर्शना खातीर आमच्या फुड्यांत एक नवे नवे प्रस्न उबे जावपाक लागल्यात वातावरण बिगडटा ओके हवामान बिगडटा ओके तापमान चडटा ताका लागून बाकीच्यो खुबशो गजाली इबाडटात सो ग्रीन एनर्जी टॅक्नोलॉजी जी आसा ओके मागीर ती सौर उर्जा आसूं मागीर वा विंड एनर्जी वाऱ्याची वाऱ्याच्या पासून तयार केल्ली एनर्जी बॅटरी युसेज चलपी गाडयो वाहनां ओके हाचो म्हाका दिसता एक म्हत्वाचो प्रभाव आमच्या जिणेचेर पडपाचो आसा आनी ज्या तरेन आमी आमची कामां करतात ज्या तरेचीं प्रोडक्ट्स आमी वापरतात ओके त्या सगळ्या गजालींनी म्हाका दिसता ह्या फुडें ग्रीन एनर्जीचो आसपाव जातलो दुसरी एक गजाल जी म्हाका दिसता जाचो आमचेर खूब प्रभाव पडटलो तो इनफोर्मेशन टॅक्नोलॉजी वा म्हायती तंत्रगिन्यान खुबशो ज्यो सेवा आसात मागीर त्यो गोवर्नमेंटाच्यो आसूं नॉन गोवर्नमेंटल जे ऑर्गनायजेशन आसा तांच्यो आसूं ओके त्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आय टी चो खूब उपयोग जातलो आनी तातूंतल्या तातूंत आर्टिफिशल इंटेलिजन्साचो वापर करून ओके लोकांचे जिणेंत खूब सुविधा हाडपाचो यत्न जातलो ज्या तरेची जीण आमी एक तीस वर्सा आदीं जगताले ताच्या परस ज्या तरेन आमी आतां ज्या तरेन आमी आतां गजालींचो वापर करतात तातूंत खूब बदल आसा मोबायल फोन एक एक धाकटीशी सादी गजाल पूण त्या मोबायल फोनाक लागून आमचे जिणेचेर खूब व्हडलो प्रभाव पडला सादें जर उद्हारण दिवपाचें आदीं कसलेंय जर काम आशिल्लें जातूंत पयशाची यू नो दिवप घेवप आसतालें तातूंत बँकेन वच्चें पडटालें आतां ह्यो सगळ्यो गजाली फोना वयल्यान मोबायल फोना वयल्यान करपाक जाता सो मोबायल फोन बॅटरीचेर चलता आनी थंय बी इनफॉर्मेशन टॅक्नोलॉजीचो उपयोग जाता ज्या तरेन मोबायल फोनाक लागून आमकां सुविधा जाली हीच गजाल हाज्या फुडेंय जातली